पहले वर्षों से ये वर्षों में बहुत अच्छा व्यवस्था है जो कि बैंक जाने से अच्छा है कि हम लोग मोबाइल से अपने पैसा ले लेते हैं और दे देते हैं क्योंकि पहले बैंक में जाते थे तो बहुत लाइन लगाना पड़ता था अब क्या है कि लाइन से जीव छूटा है क्योंकि बैंक न जाने से मोबाइल से ले लेते हैं पैसा और दे देते हैं और किसी को अगर जैसे कएस का ज़रूरत पड़ गया तो हम अपना ए टी एम से भी निकाल लेते हैं और ए टी एम से अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया सुविधा यह है आधार कार्ड आधार कार्ड भी लेके जाते हैं हम लोग पैसा निकल जाता है और नहीं तो फिर से जाते हैं भाड़ा भी लगता था और पूरे दिन भी मेरा ख़राब होता था अब क्या है कि मेरा भाड़ा भी बच रहा है और मेरा ट्राफीक से भी जो मेरा काम वाम रुक रहा था वो अब काम भी मेरा नहीं रुक रहा है और हम लोग पैसा भी निकाल लेते हैं और जो लेना रहता है मोबाइल से ले लेते हैं मोबाइल से भी दे देते हैं पैसा आधार कार्ड लेके जाते हैं अब आधार कार्ड फिंगर भी लगाने पे पैसा मिल जाता है कएस तो इसलिए बैंक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है अभी वो वर्षों से ये वर्षो में तो बहुत अच्छा है सुविधा भी बहुत बढ़िया है और रास्ता भी जो है पहले रास्ता भी ख़राब था उसमें भी टाइम जाता था लेकिन अब तो सारी बहुत अच्छा है जो कि हम लोग ने घर पे ही रहकर के सब काम कर लेते हैं अगर कभी पैसा का आवश्यकता पड़ता तो हम लोग जाते थे बैंक बैंक में भी जाते थे तो पता लगे बहुत लंबा जाम है तो इससे अच्छा निकालते निकालते पैसा पता लगे कि बैंक बंद हो गया है अब तो क्या है कि बएँक भी नहीं बंद हो रहा है मेरा पैसा भी निकल जा रहा है जाते हैं बस फिंगर लगाते हैं पैसा मिल जाता है घर भी हैं अगर कोई पैसा देने के लिए अगर फोन किया तो हमने बोल दिया भैया अब मेरे फोन में डाल दो तो फोन है तो बोले तो फोन से भी मेरा पैसा आ जाता है और हमें भी अगर कहीं किसी को देना है तो अपने फ़ोन से पैसा हम भी दे देते हैं उनको तो लेन देन में तो बहुत बढ़िया हैं इस समय और कैस का भी को आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग चले जाते हैं कएस भी ऐसे पहले क्या था कि मेरे पापा हुए या मम्मी हैं तो उन लोगों को ले जाना पड़ता था बैंक में और अब उ सीग्नेचर करना पड़ता था अब क्या है कि अगर कोई घर पे है या नहीं है वो लोग चले गए अपना फींगर लगा दिए कैएस पैसा भी मिल गया अभी पहले क्या था कि किसी को पता ना चले कि कितना पैसा कौन निकाला कितना जमा किया और अब क्या है पहले बताना पड़ता था और अब क्या है कि किसी को बताना ही नहीं पड़ता है किसी को कोई पूछता भी नहीं है कि क पैसा निकालना ही नहीं जाते हैं अपना फींगर लगाकर के धीरे से पैसा लेके चले जाते हैं और जमा करना है तो धीरे से पैसा लेके गए अपना जमा भी कर देते हैं फींगर से तो क्या है कि जमा तो करना है अब वहाँ आधार कार्ड से जमा कर देते हैं और अगर निकालना है तो फिर जो दादा मेरे दादा दादी पापा मम्मी हैं निकाल लेते हैं और अगर जैसे जिसमें भी अगर कोई हो गया तो अपना मोबाइल से लेन देन कर लेता है कहीं भी हैं फोन से भी लेन देन करता है और अगर कएस का भी पॉकेट में अगर कएस नहीं है तो कहीं भी आधार कार्ड देकर के फिंगर लगाके कएस भी ले ले रहे हैं यानी किसी तरह का अब काम बिनी क्षेत्र में मदद हुई है